नमस्ते दीदी दीदी मेरे को कुर्ती सिलवाना है कुर्ता सिलवाना है

दी दीदी मैं कपड़ा लेकर आऊँगी मार्केट से तो कितने मीटर मतलब कितने मीटर कपड़ा लगेगा कुर्ता सिलवाने के लिए हाँ ओके मैं बता

अच्छा ऐसा रहता है हाँ अच्छा तो आप कितने रुपये लोगे सिलने के दीदी मैं मोटी भी नहीं हूँ दुबली भी नहीं हूँ मीडियम हूँ कुर्ता ही अकेला नहीं उसके नीचे पैंट भी सिलवाना है

नहीं ऐसे सिलवाना है सादा फुल करना है गोल गला करना है ओ लंबी करना है अस्तीन ओके ओके बाय